हाँ मैंने प्रद्योगी से दूर रहने के लिए यात्रा की थी मैं मनाली गया था और मैंने वहाँ झीलों और पहाड़ों के सहारे घूम घूम के कुछ कविताऐं लिखने की कोशिश की थी शांत माहौल में रहने की कोशिश की थी कुछ मेडिटेशन किया था कुछ योगा किया था तो मनाली गया था मैं और वो सफ़र अभी तक याद है मुझे रास्ते का हम लोगो ने वहाँ पे काफ़ी सारी मस्ती की थी काफ़ी सारा मनोरंजन किया था और मोबाइल और लैपटॉप और इस तरीके की चीज़ों से काफ़ी दूर रहे फ़ोटो खींचने पे कम ध्यान दिया पूरा ध्यान इसी बात पर था कि जब आए हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव कुछ क्रिऐटिव काम कर लिया जाए कुछ रचनात्मकता अपनी जो है वो इस्तेमाल में लाई जाए हमने किया था ऐसा